तैरने के लिए सबसे मुख्य है कि पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना है हाथ पैर को निरंतर चलाते रहना है अगर हम हाथ पैर को नहीं चलाएँगे तो हम नीचे जाएँगे तो हाथ पैर का चलाना बहुत ही अति आवश्यक है बड़े तालाब आदि आदि में कुछ सावधानियाँ बरती जानी चाहिए जैसे काई है तो वहाँ पर संभलकर पैर रखना चाहिए और कई चट्टानें होती है जिनमें इनमें फँसने के बाद निकलना बहुत नामुमकिन होता है हमें इस प्रकार की सावधानियाँ बड़े तलाबों में रखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है